हिंदी बोलने में पहचान बहुत ही अच्छी होती है अगर आप हिंदी बोलते हो आपको दूसरे आदमी बहुत ही अच्छा समझते हैं क्योंकि हिंदी हिंदी बोलने में बहुत ही कठिनाई होती है हिंदी या बोलते हैं तो आपको लोग समझेंगे कि पढ़ा लिखा है आप हिंदी आप हिंदी को भाषा को समझते हैं आप बढ़िया पढ़ते हैं आपको आपको हिंदी बोलने में पहचान है आपको आपको बहुत ही अगल बगल में आप अगर हिंदी बोलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी नज़र से देखेंगे लोग आपको बहुत ही पसंद करेंगे आपसे बोलने के लिए आपसे सीखने के लिए वो दूसरे आदमी आऍंगे जिनको यह यह यह भाषा पता नहीं है वो आपसे सुनना चाहेंगे आपको आपसे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको भी थोड़ा मतलब बताइए कैसे बोलते हैं इसे कैसे समझते हैं हिंदी बोलने हिंदी हिंदी हिंदी एक भाषा बहुत ही अच्छी है भारत का भाषा है भारत में बहुत ही अच्छी हिंदी बोली जाती है बहुत ही शुद्ध भाषा है भाषा बोलने में बहुत ही कठिनाई नहीं होती है जैसे अमेरिकन में हिंदी इंग्लिश बोला जाता है तो भारत का भारत को समझ में आता है भारत में हिंदी बोला जाता है तो अमेरिकन वाले को समझ नहीं आता है यही होता है दूसरे जैसे जैसे दूसरे शहर मोहल्ले दूसरे देश में जाइएगा उनका दूसरा भाषा बोलने की पहचान है और भारत में हिंदी बोलने की पहचान है और भारत में जो हिंदी बोलते हैं वो अच्छे से प्रदर्शन करते हैं उनको बढ़िया लगता है हिंदी भाषा बोलने में और वो बढ़िया से बोलते हैं और दूसरे को भी अच्छे से समझाते हैं हिंदी बोलना हिंदी बोलना चाहिए दूसरे सिस्टम मीनिंग उसमें चाहिए इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये मेरा मातृभाषा है और यह भारत का भाषा है तो बढ़िया से बोलना चाहिए धन्यवाद